हमारे गाँव में जब भी किसी के घर में शादी का प्रोग्राम होता है शादी का माहौल होता है या कोई और उत्सव का माहौल होता है उस वक्त नाच गाना हमारा सब से पसंदीदा कार्यक्रम होता है और हम सब भी किस उस नाच में शामिल हो कर हम उस का आनंद उठाते हैं